जय झूलेलाल असां पहिरयों पेसनि सां ख़रीद खरीदींदा आहियूं हिकिड़ी ॿ ॿकिरियूं जां गाह ॻऊं पोइ उन जो पालण पोषण कंदा आहियूं उन खे खाराईंदा पीआरींदा आहियूं उन्हनि जा दुरयूं ठाहे उन खे रखंदा आहियूं अछे सां डाढो प्यार कंदा आहियूं उन्हनि सां उन्हनि जो खीर हूंदो आहे उहो बि घर में इस्तेमालु थींदो आहे चांहि ॿांहि में और उन्हनि बीमार थींदा आहिनि बुखार थींदो आहे त उन्हनि जी दवा बि वठी ईंदा आहियूं पेसनि सां असां जो जिनावरनि सां ॿकिरियुनि सां ॻउनि सां मेंहुंनि सां ॾाढो प्यार आहे असां खे पालण पोषण ॾाढो मुर्ॻिन ताईं बि कुकिड़ियुनि ताईं बि कुकिड़ियुनि जा ॿचा थींदा आहिनि असां हुननि जो बि पालण पोषण कंदा आहियूं हिक हिक कुकिड़ी ॾह ॾह ॿचिड़ा वेलींदी आहे और उन्हनि खे आरे ते विहारींदा आहियूं उन्हनि खे पाणी धाणो उते ॾींदा आहियूं पोइ खाई वरी पोइते वापसि वञी विहंदी आहे ॿचिड़ा कढंदी आहे पोइ उन्हनि खे चुगाईंदी आहे पंहिंजी चुंभ सां वॾिड़ा थी वेंदा आहिनि वरी पोइ ॿिया ॿचनि जी अंडनि जी तयारी कंदी आहियां ॿकिरियूं बि ईअं हुंदियूं आहिनि असां पालींदा आहियूं उन्हनि खे ॾाढो प्यार असां पोइ किथे छॾींदा आहियूं चरण जे लाइ त उते हू ॿकिरियूं वरी उन्हनि जूं खे थी वेंदा आहिनि पेट में ॿचिड़ा वरी हू ॿचा ॾींदियूं आहिनि त वरी उन्हनि ॿचनि जी बि देखभाल करणी पवंदी आहे असांखे पोइ देखभाल करे उन्हनि खे वॾिड़ा कंदा आहियूं पोइ शहर में जेको रखण जहिड़ा हूंदा आहिनि त रखंदा आहियूं कुझु असां पंहिंजे गुज़ारे लाइ उन्हनि खे विकिणंदा बि आहियूं त पंहिंजो गुज़ारो कयूं जॾी घणा थी वेंदा आहिनि त ॿकिरियूं आहिनि मेंहूं आहिनि पंहिंजो खीर जो गुज़ारो घर में खीर लस्सी पंहिंजे घर जो थींदो आहे असां पंहिंजनि ॿचिड़नि में पिछरंदा आहियूं असां खे प्यार माल सां एतिरो आहे जेतिरो पंहिंजनि ॿचनि सां हूंदो आहे पर छा कयूं मजबूरी झे सभु रखी बि नथा सघूं एतिरी जॻहि न आहे असां वटि जय झूलेलाल